गोदो उन्दैनिफ्राय नुबोनाय माबाखौ बुंनो सानदों आङो गोदोहाय जोंहा आबै आबौआ बिदिनो नांगोलजों हालेवहैयो मोसौजों हालेवो बिदिनो बिदिनो दाहोना रुवाथि लायो खस्थ' मस्थ' मावो ओमफ्राय गोदोहाय बिदिनो रुवाथि दाहोना मावग्रा दांग्रा लायो इदिनो खामला बामला सोयो इदिनो मोसौ गोदोहाय मोसौ मोसाजोंनो बिदिनो बुरजा बुरजा सावरि लिङो बिदिनो जांख्रा खालामो बिदि नुबोदों आरो बिदिनो सावरिफोराव जांख्राफोराव बिदिनो इदिनो खुमब्रा दाउ बेफोरबायदि सावरिफ्राव जाहोयोमोन आरो बिदिनो जांख्रायावबो जाहोयो बिदिनो खुमब्रा हांसो बिदि जाहोयो गोदो जों नुबोनाया आरखि आबै आबौनि दिनाव दानियाथ' माबा ट्रेक्टरजोंसो हालेवो बिदिनो गाव गावबा गाव ट्रेक्टरजों हालेवो गायो बिदिनो गोदो आबै आबौआथ' बिदिनो ट्रेक्टरफोर मोनाखै ट्रेक्टर गोदान हालेवाखै बिदिमोन ओमफ्राय दानियाथ' ट्रेक्टरजों गाव गावबागाव सोयो हालेवो ट्रेक्टरजोंनो गायो मोसौजों हालेवला बिदि बिदिनो हाजिरा लायो बिदिनो गायो ट्रेक्टरफोरजों सावरि लिंबाय गायग्लाब्बाय बिदि दानिया ओमफ्राय बिदिनो खामला लायो बिदिनो आलि खोनायब्लाबो खामला सोयो हाजिरा सोनानैनो आलि दाननाय आलि खोनाय बिदिनो गायो गायनायावबो हाजिरा आलि खोनायावबो हाजिरा माइ गायनायावबो हाजिरा गासैबो बिदिनो हाजिराजोंनो थिखोजोबनाय जायो बिदिनो माइ देनायनिया बिदिनो गायो जांख्रा खालामो बेफोराव गायनायखौ बिदिनो थिखोयो आरो मेसेंआवबो बिदिनो खामला लायो खामला लायनानै बिदिनो हायो हानानै बिदिनो न'आव लाबोयो खामलाजोंनो बिदिनो न'आव लाबोखांनानै मेचिनजोंनो मारा होबाय थिखोबाय न'आव लांनानै मिचिनजों मारा होयो बेखौबो हाजिरा होनानै थिखोजोबनांगौ जायो बिदि लांनानै फोराननांगौ थिखोनांगौ बाख्रियाव सोनांगौ बिदि गासैबो जावनाय फोराननाय लामनाय बाव होनायब्लाबो मेचिनजोंसो जालायलांबाय बिदिनो खामानि गासैबो गायजेननायनिफ्रायनो खामलाजों थिखोजोबनाय बिदि गासैखौबो खामला होजोबनांगौ खालामनो गासैबो गोदोनिफ्रायनो बिदिनो गोदोनिया ओरैनो नर्मेलजों जायोमोन दानिया जाला खामला बामला फैसानि सायावसो जाजोबो माइ दै गायनायब्लाबो बिदिनो थिखोजोबनांगौ जायो आंनि बुंनांगौआ एसेनोसै